संनायाव जेनेबा साराय सारायाव फाजा फुजा एवो ना एवो बेदर एवो कुकाराव बिदिनो ओंखाम सङो आरो दोआवबो ओंखाम सङो ओमफाय सामस खोस्लिफोरखोथ' जोङो जोंनि आखाइजों दांनो हाया नालाय गुदुङा जोंनि आखाया सयज' हाया नालाय बेखौ जों समस खोस्लिफोरखौ बाहायो जेन'बा खोस्लियाबो अनेख जादनि दं आरोखि जेन'बा दालि ओंख्रि हायनांगौब्लाथाय जोङो खोस्लि गोथौखौ लानांबाय फाजा एरनांगौब्लाथाय जोङो जेन'बा एसे ओम फोस्लांखो लानांबाय आरो ना एवखांनोबा आरो जोङो घन्टि होननाय माबा दं आरो बेखौ लानांगौ इदि आरो ओमफ्राय सामसफोरखोबो बिदिनो फिसा फिसा जिनिसफोराल जोङो बाहायो आरो जेन'बा ओम साराय फिसा फिसाफ्रावहाय गिदिद माबाया खोस्लिया मिलाया नालाय बिदिनो सामसखौ बिदियावहायबो बाहायो आरो जोङो ओमफ्राय जेन'बा ओम सामसखोबो जानायफोरावबो बाहायो आरो एरनायफोरावबो जेन'बा बिखोनो बाहायो आरो